हम वर्तमानपर बेसी लिखय चाहैत छी एखन जे समाजमे लिखल जा रहल भऽ रहल छै जे घटित घटना छै वा जे छात्र हितमे छै विद्यार्थीक हितमे छै ओहिपर हम बेसी लिखय चाहैत छी आ सङ्गहि समाजकेँ ई प्रेरित करब जे पढ़थि बेसी बेसीसँ बेसी अपनाके अपटूडेट राखथि तखनहि ओ नीकसँ नीक काज कऽ सकैत छथि यदि अपनाके नव विषय वस्तुपर नव चीजपर ध्यान केन्द्रित नहि करताह तऽ ओ नीक जकाँ नहि लिख सकैत छथि नीक जकाँ नहि पढ़ि सकैत छथि आ हम तऽ सभकेँ कहबनि जे अत्याधुनिक वस्तुपर विशेष ध्यान दैथ जेना एकैसम सदी एखन छै तऽ एहि शताब्दीमे जे गतिविधि छै साहित्यमे ओकरेपर बेसी ध्यान दैथ पुरान चीज जे लिखा गेल छै जे कहि चुकल छथि ताहिपर बेसी अपनाके केन्द्रित नहि राखथि